साइकेला माबायदि साइकेल नांगौ नोंनोलाय गथ'फोरनाथ' मोजां मोजां डिजाइनानो फैदों नोंनोबा माबायदिखौ नांगौ लेडिसनि नांगौ ना जेन्सनि नांगौ मोजां मोजां दङ दङ गिदिर नांगौ ना फिसा नांगौ बेसे बैसेनि गथ'आलाय मोजां दङ मोजां मोजां दङ नायफैनो हागोन दामा बेंटल बाजारावनो

दामफोराथ' बे फानग्रानि बाजेटआनो उन्दैनिया माखासे टिन हाजार सारि हाजार दङ साइकेल लायै साइकेल

औ हा नायफैबानो जाबाय हा मोजां मोजां दङ दंनायालाय आरो सफैबावगौमोन सफैबावनांगौ दङ मोजां मोजां जेन्सफोरनाबो मोजां मोजाङानो दङ नायफैनो हागोन जेन्सफोरनाबो बिदिनो पास हाजारनि दं सय हाजारनि दं नोंनो हिन्जावसानिसो नांखागौ दा लेडिसफोरनि लेडिसफोरनि थिन बोसोर सारि बोसोरनि कालारा दङ पिंक दङ रेड दङ येल'बो दङ ब्लुबो दं वाइटजों लगाय लथायबो दङ जेन्सफोरनाबो दङ कालारानो मोजां मोजां